म्हज्या खूब आवडटी ट्रेक म्हण्यार आमी उदकाच्या धबधबे पळवाक पर्वत गेल्ले हे ट्रेकाक हांव म्हजे फ्रेंड्सां वांगडा गेल्लो आनी खूब मजा केल्ले आमी एक दिसाक लागून थंय गेल्ले